जी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है क्योंकि लोग जो भी सरकारी दवा अब जो अभी स्वास्थ्य सेवाएँ आ रही है चाहे गाँव की आशा हो आंगनबाड़ी हो या हमारे तहसील पे जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र है उससे आने पे ही वहाँ पे जाने के बाद इलाज के लिए पूरी दवा नहीं मिलती है लोग ज़्यादेतर बाहर से ही लिखते हैं और अन्दर सिर्फ एक दो टैबलेट दे कर हमलोगों को भेज देते हैं क्योंकि हमही नहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जो ओ पी डी पे जाते हैं उनको दवा बाहर से लिखी जाती है अन्दर से देती ही नहीं क्योंकि वो कहती हैं दवा आती नहीं दवा आती नहीं सरकार कहती है मैं हर एक ओ पी डी पे मेडिसिन उपलब्ध कराता हूँ सरकार कहती है उपलब्ध कराते हैं डाक्टर कहते हैं हमें उपलब्ध नहीं होता है हमें ये सरकार और उनके बीच में क्या कुछ चल रही ये हम नहीं जानते वहाँ से मुझे असुविधा मिलती है और दस रुपैया का टैबलेट वहीं बाहर से हमलोगों को बीस में पच्चीस में मिलती है मज़बूरन हम लोगों को लेनी पड़ती है और लेते हैं इलाज़ के लिए और टेस्ट कुछ टेस्ट हैं जो अन्दर फ्री के होते हैं वो तो ठीक है और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बाहर लिखते हैं डॉक्टर वहाँ के और बाहर जा कर कराना पड़ता है इससे हमलोगों को परेशानी होती है इसलिए हम इस सरकार से यही कहेंगे कि इस पे थोड़ी पैनी नज़र रखें और इसको दूर करें जिससे हमे या हमारे कोई भाई बहन को ऐसी शिकायत इस सरकार से या इस सरकार में रह रहे अधिकारियों के खिलाफ नहीं देनी पड़े क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठानी पड़ेगी यही मेरी सरकार से अपील है